देशमे अस्पताल स्वास्थ्य केंद्रके हमरा यही रहैए जे सभ किछु अच्छा यऽ दोसर राज्यके अगर बात करब तऽ सभकिछु हमरा बिहारसँ बहुत ज्यादा बेहतर अछि ठीक छै हमर बिहारमे ओतए ध्यान कहिओ नहि देलक हँ सरकार आ नहि दय रहल अछि बाकी जे अहाँकऽ हम बताए दी स्वास्थ्य पढ़ाईके चलते तऽ हमरा बिहारसँ कोई नहि जा सकैए किआकि पढ़ाइ लिखाइ ज्ञानके मैटरमे हमर बिहार सभसँ उत्तम अछि चिकित्सा सभकेँ मामलामे पिछड़ल यऽ हमर बिहार जाहि चलते कोनो भी बीमारी या कोनो भी चीज होइए सुपौल हमर डिस्ट्रिक्ट अछि तऽ डिस्ट्रिक्टमे जाइत छी डिस्ट्रिक्टमे नहि होइए सहरसा जाइ छी सहरसासे नहि होइए पटना जाइत छी ओतएसँ नहि होइए तऽ दिल्ली या कलकत्ता दोसर राज्य जाय पड़ैए हमरा स्वास्थ्य केन्द्रमे अपन देशमे सभ राज्यके सभसँ उत्तम लागल हमरो राज्यमे बहुत उत्तम यऽ लेकिन सभ राज्यसँ पिछड़ल छी हम एहिसभ मामलामे हमर बिहार राज्य दोसर हमर अथीमे सरकारी अस्पतालमे आठ या दश टकाके पर्ची कटैए ठीकए आ जे डॉक्टर सरकारी अस्पतालमे ओहे प्राइवेटो क्लिनिक खोलनेए जतना इलाज सरकारी अस्पतालमे नहि करैए ओहिसँ जादा इलाज ओ प्राइवेटमे करैए अब सरकारी अस्पताले से ओ कहै छै अहाँ हमर प्राइवेटमे आबु ई चीज आब सोचि लिऔ ओहि डॉक्टर सरकारीमे नहि करि रहल अछि प्राइवेटमे करतय ई भेल दोसर कोरोना महामारीके बात कहैत छी कोरोना महामारीमे हम तऽ अपना आँखिसँ ककरो नहि देखलहुँ हँ जे मरि गेलै कोरोनासँ आइ तक नहि देखलहुँ हम ओहि टाइममे दू हजार बीसके बात कहै छी हम ओहि टाइममे तमिलनाडुमे रहु पाण्डिचेरीमे ठीक छै मतलब एहन उड़ावा उड़लै रह जाहि चलते हमर कम्पनी जे छै एक महीना बन्द रहल ओतए जे हमर मालिक जे कम्पनीके रह हमरा कम्पनीके सामनेमे हॉस्पिटल रह ओहिमे जाके हमसभ चेक करेलहुँ दू चारि गो लड़का पॉजिटिव निकलल फेर मालिक कहलक जे नहि अहाँ जे छै फिरसँ हम अपन पर्सनल जे फैमिली डॉक्टर यऽ ओकरासँ चेकअप कराबी तऽ कहलियै ठीके छै करा लिअ फेर सभके चेकअप करलकै मतलब मिला जुलाके एकटा हमहीटा हम अपन कम्पनीमे बचल रहु पॉजिटिवसँ बाकी सभकऽ पॉजिटिव कहैत रहै जाहि चलते हमरो डर होअ लगल बाहरमे छी किछु भए जाइत हम कहबो करलियै कई बार मालिकके जे सर हम जा रहे है घर फ्लाइटका टिकट कटा दीजिए हम निकल जायेंगे जाहिके चलते ओहिके टाइममे आबिओ जाइमे कतहुँ दिक्कत रहै तऽ हमरा यही अनुभव भेल जे हमरा सामनेमे एकोगो आदमी कऽ मरैत हम नहि देखलहुँ तब हम सुनैत हेबय न्यूजमे जे इतना आदमी मरि गेल इतना आदमी कटि गेलै हे ई भए गेलै हे ओ भए गेलै नओ तेरह लेकिन अपना आँखिसँ हम आइ तक नहि देखलउ हँ पोजिटिवो सुनलौ जे ई पॉजिटिव छै हमरो बुखार भेल रहऽ एहन नहि रहै जे बुखार नहि भेल रहै सर्दियों जुकाम रहै हमरा लेकिन हमरा पॉजिटिव नहि कहलक नहि रहहुँ हम पॉजिटिव